ہیلو ہاں جی میم ارے ہاں ہاں میڈم ہمارے یہاں ہاں میم مِل جائیں گے میم جیل جیل پین وال پین اور اسپارکل پین سارے اِس طرح کے پین ملتے ہیں لگ بھگ ہاں جی ہاں میم سیزر بھی ہے آپ کو کیسی سیزر چاہیے مطلب ہاں ہاں میم اچھا ہاں میم پنچنگ مشین بھی ہے ہاں ہاں میرے پاس یہ چار ہاں ساری چیزیں ہیں ہاں جی ہاں جی میڈم ہاں کیا میم نہیں نہیں میم ہم ہوم ڈلیوری نہیں کرتے سوری آپ کو ہماری شاپ پہ ہی آنا پڑے گا ہاں جی میم نہیں میم ہاں جی میم اِس ٹائم ہیں ہاں میم ایک بار آپ ہمارے شاپ پہ وزٹ کر لو میں آپ کو سارا سامان دکھا دوں گی اُس کے بعد آپ لے لینا آپ کو جو اچھا لگے ٹھیک ہے میم آپ ہماری شاپ پہ آ جائیے میں آپ کو سب کچھ دکھا بھی دوں گی آپ کو جو پسند آئے آپ لے لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے